مجھے ایسا لگتا ہے بریانی بنانا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے بریانی اور قورمہ بنانا کیونکہ یہ دو ایسی ڈش ہیں جس میں سب سے زیادہ مطلب ٹائم تو لگتا ہی ہے اور مشکل بھی ہیں کیونکہ ان میں مسالے اتنے الگ الگ طرح کے مسالے ڈلتے ہیں اور مجھے ابھی میں اتنا کھانا بنانا نہیں جانتی ہوں تو مجھے نہ ابھی اتنے مسالوں کا بھی اندازہ نہیں ہے اور کون سا مسالا کس میں کتنا ڈلتا ہے وہ بھی نہیں پتا ہے تو میں ہمیشہ بریانی اور قورمہ بناتے سے ہچکچاتی ہوں پر ان فیوچر میں نہ ان کو مطلب سیکھنا چاہتی ہوں کہ میں اچھی سے اچھی بریانی بنا سکوں قورمہ بنا سکوں کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ زیادہ تر قورمہ بریانی بنتے ہی ہیں وہ لیکن میں نہیں بنا پاتی کیونکہ مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے مسالوں کا اس لیے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب سیکھوں بریانی بھی بنانا اور قورمہ بھی مطلب کوشش کروں گی کہ میں جلد ہی بریانی اور قورمہ بنانا سیکھ لوں کیونکہ یہ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ بیسیکلی بنتا ہی بنتا ہے کھانا مسلموں میں کمپلسری ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ہی نہیں باقی لوگوں کو جن کو نہیں آتا ان کو بھی سیکھنا چاہیے مشکل کچھ نہیں ہوتا ہے سب آ ہو جاتا ہے